मूंखे डुकण लाइ स्पोर्ट शू तमामु वणंदा आहिनि हूअं त मां घणे टाईप जा शू पाईंदी आहियां जीअं त ग्रेज़ूअल शूस पार्टी शूस ऐं हेन स्पोट शूस ऐं स्पोट शूस डुकण लाइ मूंखे पाएण में ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि छो त स्पोट शू पाएण सां पेरनि में हिकदमि सुठीअ नमूने फिटिन थी वेंदी आहे जंहिंसां डुकण में का तकलीफ़ कोन्ह ईंदी अहे ऐं डुकण जे टाइम पाण खे घणे ई वक्तु ध्यानु न रहंदो आहे त नंढा नंढा पथर कंकर पेर में चुभी न वञनि इन लाइ स्पोट शू वधीक सुठा हूंदा आहिनि ऐं मां ढु र र डुकण जे टाइम वधीक तर स्पोट शू ई पसंदि कंदी आहियां ऐं पर अलॻि सीजन जे हिसाब सां जीअं बरिसातु जी सीजन जे हिसाब सां गम बूटस बि पाईंदी आहियां जंहिंसां कीचड़ ऐं पाणीअ में अगरि पेरु वञे त पेर खे को नुकसानु न थिए हिन लाइ उन सीजन लाइ अहिड़ा अलॻि शूस ॿूट यूज़ कंदी आहियां बाक़ी अगरि कपिड़नि जी ॻाल्हि कजे त डुकण जे टाइम हमेशह ई थोरा ढिला कपिड़ा पाइण घुरजनि जंहिंसां डुकण में का तकलीफ़ न अचे जीअं त हिक थोरी लौंग पर ढिली टीशट हुजे ऐं इस उहो टीशट गर्मी जे टाइम ते त सिंथेटिक ई ऊ वापिराइण घुरिजे जंहिंसां पंहिंजी शरीर में पसीनो भीहे न ऐं अगरि जे पसीनो गर्मीअ में भीहंदो पसीनो त पाण खे डुकण में स सुठो न लॻंदो पाण खे पंहिंजे पाण में ई हिक अजीब सी फ फि अजीब सी महिसूस थींदी ऐं ग गर्मी बरिसातु जे टाइम बि पाण खे ढि ढिला कपिड़ा ई पाए करे डुकण घुरिजे व ॿियो ट्रैक हुनजे हेठां ट्रैक हुजे ऐं गर्मीअ में ऐं बरिसातु जे सीजन जे अलॻि हिसाब सां म मोजा हुजनि जंहिंसां पाण खे डुकण में सई लॻे ऐं पाण आसानीअ सां डुकी सघूं ईअं मूंखे व डुकण जे टाइम ढिला थोरा ढिला कपिड़ा पाइण वणंदा आहिनि ऐं ट्रैक टीशट ऐं ईए पाए करे ई डुकण मूंखे वधीक सुठो लॻंदो आहे छो छो त अगरि कपिड़ा पंहिंजे जा सई तरीक़े सां न हूंदा त पाण खे उहा हिक सुठी जेका फ़ीलिंग अंग्रेजीअ में चयो वेंदो आहे महेिसूसु थींदी त पाण खे सुखण डुकण में सई लॻंदो ईं डुकण में सई लॻंदो ऐं आहे पाण खे अहिड़े कपिड़नि में आरामु बि मिलंदो आहे हो अलॻि अलॻि खेलन लाइ बि अलॻि अलॻि टाईप जा कपिड़ा हूंदा आहिनि जीअं त क्रिकेट खेलण में टीशट ऐं ट्रैक हूंदियूं आहिनि कबडीअ में उहेई आहिनि अप लौंग चढा जेके ईंदा आहिनि उहे हूंदा आहिनि इन प्रकार अलॻि अलॻि खेल जा अलॻि अलॻि कपिड़ा हूंदा आहिनि नओं मां अगरि खेलंदी आहियां जॾहिं बि त अहिड़े इननि ही कपिड़नि जा उपयोगु कंदी आहियां